पसंदीदा फ़ोटोग्राफ़िंग यह बो डिसलाइन कैमरा होना चाहिए और बड़ा कैमरा होना चाहिए इस्माट कैमरा जो कि जैसे पहाड़ों में झीलों में ऐसा बढ़िया फ़ोटो आता है उसमें कैमरा ओ डिसलाइन का कैम कैमरा कम्प्लीट होना चाहिए ओ ई बहुत अच्छा फ़ोटो खींचा जा सकता है इसकी शैली यह है फ़ोटोग्राफ़िंग में कि प्रेरित यही करता है कि डिसराइन के कैमरे में अच्छा फ़ोटो फ़ोकस भी होता है और उससे पसंदीदा फ़ोटोग्राफ़िंग अच्छा आता है जैसे पहाड़ों का है अच्छा डिजाइन बनाकर उसी प्रकार फ़ोटोग्राफ़ी खींची जाती है और जैसे पहाड़ों झीलों का एक आकार से बनाकर ही कैमरे से डिसलाइन कैमरे से फ़ोटो खींचा जाता है जिस प्रकार कैमरे का फोकस होता है उसी प्रकार फ़ोटो प्रेरित करता है कि मैं इतना कैमरे के अंदर आता है उसी आधार पर डिसाइन कैमरे में फ़ोटो प्रेरित करता है और उसी प्रकार खींचत खींचता है कैमरा कैमरे से फ़ोटो खींचा जाता है और बनाया जाता है डिसलाइन और बड़े कैमरे से बहुत अच्छी तरीके से फ़ोटो खींचकर बना सकते हैं पसंदीदा फ़ोटो जो है जैसे अपना फ़ोटो है लेना है तो कुछ अच्छी डिजाइन अच्छे कलर का उपयोग किया जाता है और प्रेरित के हिसाब से फ़ोटोग्राफ़िंग में इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे कि नज़दीक से या दूरी से कलर से फ़ोटो जिस जिस प्रकार पहनाव होगा जिस प्रकार अलग से पहाड़ों का है जिस प्रकार कलर भरेंगे उसी प्रकार से वह सब बनता रहता है बनाया जाता है इसी तरीके से अलग अलग डिजाइन लेकर कैमरे से उपयोग किया जाता है जो कि फ़ोटोग्राफ़ी में कई सारे लोग होते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी में एक डिसलाइन कैमरे से फ़ोटो को एलाउन्स किया जाता है कलर के हिसाब से बड़े से बड़े फ़ोटो खींच सकते हैं जैसे झीलों का है नदियों का है तालाबों का है एक अच्छा आकार देकर खींचा जा सकता है कैमरे में जितना ही अधिक जितना ही अधिक या आकार कैमरा लेता है इस्मार्ट कैमरे में उसी प्रकार जो है फ़ोटो कलर डिजाइन आता है जैसे ले लो तालाब हुआ या कुछ अलग पेड़ों को पेड़ पौधे हैं या फूलों वाले पेड़ हैं उसमें कलर बहुत अच्छा आता है इससे बहुत सुन्दर और अच्छा अनुभव भी प्रकाशित होता है यह उसमें फूल जो पेड़ में फूल जो होते हैं वह सुन्दर सुन्दर दिखाई देते हैं इस प्रकार कैमरे से कई डिजाइन प्रकार से खींचा जाता है जैसे कि कैमरे में अलग अलग तरीके से फ़ोटो खींचने की खींचने का तरीका अलग अलग उसमें डिजाइन देकर सब सारे वी कैमरे के अंदर सब होता है ताकि रील्स में कोई कमी ना रह जाए शादियों में है यह दुल्हन दूल्हा की एक ऐसे डिजाइन में खींचकर बनाते हैं फ़ोटोग्राफ़ी में तो बहुत ही सुन्दर और अच्छा दिखता है पूरा भी जो यहाँ पर शादी डिमान्ड होता है वहाँ पर सारी चीज़ें रखी होती हैं सारी चीज़ों का फ़ोटोग्राफ़ी में फ़ोटोग्राफी में जो होता है वह सारी चीज़ों का अलग अलग बनाकर एक में जोड़ता है इस्पेसल बनाता है अच्छा डिजाइन भी कैमरे से बन जाता है इस प्रकार अलग अलग डिजाइनों के हिसाब से बनाया जाता है कैमरे में हर एक डिजाइन पसंदीदा फ़ोटो प्रतीत होते रहते हैं अच्छा महसूस भी आता है फ़ोटो जैसे हमारा फ़ोटो ले लीजिए मैं अच्छे कपड़े पहने हूँ अभी फ़ोटो अच्छा आ सकता है इस प्रकार फ़ोटो लिया जाता है